होटल मालिकके या होटलमे फोन कऽ कऽ कहल जेतै कि हम जे डिलेवरी करले रहिए ई सॉरी खानालए ऑडर करलै रहिए अहाँके रेस्टोरेन्टसँ जकरकि पैँतालिस मिनटसँ ज्यादा समय भऽ गेल लेकिन अहाँके डिलेवरी एजेन्ट नहि फोन उठा रहल छथिन आओर नहि हुनकर कहीँ पता छथिन आओर जेनाकि खाना हम पैँतालिस मिनट पहिने ऑडर करल छिए एखन तक नहि आएल छै आओर खाना भी ठण्डा भऽ जाएतसे ओ खानाके की भेल से ओकरा बदले अहाँ की कहैलए चाहै छिए दोसर खाना भेजबाबू या फिर पता करू की ओ डिलेवरी पार्टनर कतऽ छै एखन तक किएक नहि आएल छै आओर अहाँके हुनका साथ कोइ घटना तऽ नहि भऽ गेल से देखिकऽ अहाँ बताबू आओर हमरा नया खाना भेजू या फेर जेना उचित लागै अहाँ जल्दी कराबू